नमस्ते मैम बोलिए हाँ मैम बोलिए ले चलते हैं बताइए कहाँ जाना है हाँ मैम आटो ही वाले बोल रही हूँ हाँ बोलिए मैम आपको जमुना जमुना ब्रिज हम घूमा देंगे और हाँ

बजरंग बली शहर हाँ मैम बोलिए घूमा देंगे मैम हमारे यहाँ वहाँ घुमाने के लिए कम से कम नहीं तो पाँच हजार रुपये लगेगा हम आ जाएंगे आप आप कितने टाइम चलेंगी ये बताइए हम उसके बाद बताऍं हम आगे हाँ ठीक है मैम तो वहाँ से आएंगे कब देखिए मैम अगर आप आठ बजे आठ बजे तक के आएंगी तो रीचार्ज बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बताइए कि हम क्या करें फिर कम से कम एक हजार दो हजार रिचा और बढ़ जाएगा उसका नहीं मैम देखिए इतनी रात हो जाएगी इसलिए अगर दिन की बात होती तो कोई बात नहीं रात हो जाएगा इसलिए हम नहीं कुछ बोल रहे हैं आपको हाँ हाँ ठीक है मैम अब ये बताइए कि हमारा खाने का व्यवस्था वहाँ कहाँ से होगा क्या देंगी मैम पहले ये बताइए क्या बनाने वाली हैं मैडम हाँ मैम हमारे यहाँ हमने अपना लायसेंस भी बनवाए हैं ऐसा कुछ नही है मैम हमारी तरफ से एकदम शुद्ध है ये बताइए कि और कहीं जाना है आपको बजरंगबली पे और बप्पा महाराज बराही माता यहाँ सब घूमना है ना

किराया यह ज़्यादा नही है मैम बात ये है कि आप शाम कर देंगी इसलिए हम ज़्यादा बोले नहीं तो हम इतना नहीं बोलते मैम ठीक है आपके लिए हम कुछ डिस्काउंट कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है हम कोशिश करेंगे ठीक है मैम आ जाएंगे ठीक है मैम आप बताइए कि हम कितना कम करेंगे उसमें से नही मैम गाड़ी एकदम बढ़िया से चलाएंगे